हेलो फ़ोन करए लए याद परल यऽ ओएह तऽ पूछए छी पूर्णियामे अच्छा एक चीज जाने लए चाहैए रही पूर्णियामे की सब छै पूर्णियामे एहन जे की जैसे की मतलब की लोकके लाभ पहुँचा सकए

हँ हँ

हँ तऽ वहाँके लोकके इन्जीनियरिंग कराबैमे सुविधा हेतए होतए ओ अच्छा मेडिकल कॉलेजके बारेमे कनिटा बढ़िआसंँ बतैऔ मेडिकल कॉलेज बढ़िआँवला कॉलेज छै लम्बा चौड़ा सरकारी सरकार द्वारा नामी छै ने वास्ते बनेले होतए ने ओ तब जै छिऐ तऽ हम सब चीज देखए छिऐ आओर की सब छै पूर्णियामे पूर्णिया नामी छै चर्चित छै ई हँ हँ ओ तऽ कला भवनमे तऽ कलकारी सब होते हेतए खाली ओ तब बतबिऔ मैदानो बड़का सन अथी छै ने ओ तब तऽ कोनो काम हेतए मने कोनो मतलब सरकार उरकारके मतलब की सभा उभा लागए होतए तऽ लम्बा चौड़ा जगह मिलए होतए ओ आरो पूर्णियामे की सब छै खासमे बतेऔ पार्क पार्क तऽ ढेरे होतए सुनय छिऐ ढेर पार्क छै ओ मंदिर भी छै कोन सब मंदिर छै ये हँ पूरण देवी छै नहि पूरण देवी ताहि ने लोक कहए छै पूरण देवीके नाम से ही पूर्णिया बनल छै ने तऽ ओ देखिऔ पूर्णियामे पूरण देवी ही मेन भेल ने पूरण पूरण देवी माता छै नहि तैँ पूर्णिया नाम राखल गेल छै किआ तऽ हमसब देखए छी सुनय छिऐ कतहुँ कतहुँ बाजए छै लोकसब तऽ हँ आओर सब की सब छै पूर्णियामे सिटी मंदिरमे कोन देवी देवता छै यौ ओ सिटी मंदिर तऽ देखाबै रहए नेट पर भी ओ हँ देखलिऐ बगल दएके नदी बहए रहए ने नजारा सहीमे अच्छा लागए रहए हँ मंदिरो सुंदर सुंदर छै ई नहि कहिए हमरा देख लिए नेटे पर ठीके छै